फाटलीं पन्नास वर्सां जालीं हो रेफ्रिजिरेटर यानी फ्रीज हो नाशिल्लो आतांत तें सगलें फ्रीज आतां तो खंयचो फ्रीज कंपनीज लाँच करता सो पयलीं मातयेचे आयदनां लोक आपलें खाण सांटोवन दवरतालीं जशें की उदक सो उदक म्हटल्यार फ्रिजांतलें उदक एक समज कंपेर केले जाल्यार मडकेंतलें उदक हें खूब बरें लागता आनी ताजे खूब सायड बेनिफीट्स बी आसात जे आमी मटकेंतलें उदक पितात आनी मेन म्हटल्यार रेफ्रिजिरेटर सो रेफ्रिजिरेटर हो एक जो आयस प्रोड्यूस जाता भितर तो आयस एक जेन्ना एवेपोरेट्स जाता तेन्ना ओझोन लेयराक हाम करता सो तें हाम करप म्हटल्यार एक गॅस प्रोड्यूस करता ज्या आमच्या मनशाच्या बलायकेक खूब अविकारी सो त्या खातीर फ्रीज बेनिफिट्स आसा तशेंच अनबेनिफीट्सूय आसात जे डिजएडवांनटेजीस बी आसात सो जशें की आमी आतां फ्रिजान खाण दवरतात फ्रिजान जें खाण दवरुपाक जाय तेंच दवरुपाचें बेश्टें खंयचेंय बी खाण दवरप ना जशें की ड्राय फ्रुट्स जे सुकें खाण आसता तें केन्नाच फ्रिजान दवरप ना मागीर जी कातली कातडी जी आमी नाल्ल नाल्लाची कातली जी आमी नाल्ल आमी फोडून जो फ्रिजान दवरतात तो केन्नाय दवरप ना कारण इफ तशें दवरलें जाल्यार कोलेस्ट्रो जे कोणाक कोलेस्ट्रोल आसा ताचें कोलेस्ट्रोल वाडटा इवन हें लोणचें बी अशें केन्ना फ्रिजान दवरप आसना मागीर फ्रीज हांकां वॉरंटी आसता सो वॉरंटी अर्दो अर्दो फ्रीज येताक बरो येतात आनी अर्दे भितून थोड्याच वर्सां भितर पिड्ड्यार जाता जशें की आमचें आमचो फ्रीज आशिल्लो आनी आमचें आमचें घर रिपेअर करपाचें आशिल्लें सो त्या टायमार फ्रीज ज्या जाग्यार आशिल्लो फक्त त्या जाग्यारसून दुसऱ्या जाग्यार दवरलेलो त्या टायमार फ्रीज मागीर चलना जालो जाल्या परत चालू करपा गेले तेन्ना सो ताका वर्सां सुद्दां जावूं नाशिल्ली पूण अशें करून मागीर आमी कॉन्टेक्ट सुद्दां केलो की वर्स जावं ना आनी फ्रीज मोडलो म्हणून सो तेंच्यांनी सांगलें रिपेअर करून दिता म्हणून बट एक्स्ट्रा पयशे लागतले म्हणून सो आनी अशे करून सरवीस सुद्दां एकएकदां सारके प्रोवायड करनात